पंज लख सत हज़ार हिक सौ अठावीह पंज लख पंज हज़ार चोटीह सत हज़ार सत सौ चालीह टीह हज़ार टे सौ वीह प ॿ लख ॿ हज़ार चारि सौ उणिवीह